बाहरसँ आएल छिए हुँ समस्तीपुरमे धनेसर अस्थान घुमैके समस्तीपुरमे घाटपरसँ बोलै

ठीक हइ पर आवाजसब कटि कटिकऽ आबै आएँ ठीक छै अनार मिलै हइ लोक फैमिलीके साथ हँ ठीक ठीक ठीक आएँ हाथके दरद हाथके हम तऽ पइसा गूगलपर गूगल पे ओ हम करि देबै पइसा बस दुइ मिनटमे